आमच्या हांगासले जे कलाकार आसा ती आपली कला म्हणजेच हातीन केल्ल्यो ज्यो वस्तू आसतात त्यो दुसऱ्या दुसऱ्या क्षेत्रान पळोवपाक दाक पळोवपाक मेळटा जशें की गोंयान जाल्लेल्यो फिल्म म्हणजेच जे कार्यक्रम जातात तेतून सुद्दां तांच्यानी खुबश्यो वस्तू विकून दिल्यात आनी त्यो थंयसर सुद्दां पळोवपाक मेळटा गांव गांवांनी जाल्लेल्यो फॅशन शोज ज्यो धाकट्या भुरगीं धाकट्या भुरग्यां खातीर आसता तेतून सुद्दां ह्यो वस्तू तांच्यानी दिल्लेल्यो आसा आनी ते बऱ्या परेन बऱ्या तरेन आमकां दिश्टी पळोवंक येता ऍडवटायजींग म्हणपाक गेल्यार जे आमचे जे आमचे बॅनर्स आसतात ज्यो गांवा गांवांनी नाजाल्यार शहरा शहरांनी गोव्यातल्या तेतूर तेतूर सुद्दा तेंच्यानी खूब प्रतिसाद दिला